میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں سے تقریبا بہتر کلو میٹر دور ایک جنگل ہے جسے بنکٹوا کہتے ہیں بنکٹوا کا جنگل یا ایسا کر لیں امگھٹی کا جنگل وہاں پر جب میرے خاندان کا کوئی بچّہ یا بزرگ کوئی بھی مہمان آتا ہے تو وہ وہاں گھومنے کے لیے جانا چاہتا ہے وہاں گھومنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہاں پر اتنے گھنے گھنے پیڑ لگائے گئے ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ تو دس میٹر کی دوری پر کسی کو دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ہو کافی گھنا جنگل ہے جہاں پر یہ لوگ جانا پسند کرتے ہیں میرے خاندان کے جو بھی آتے ہیں بچّے ہوں بوڑھے ہوں یا مہمان وغیرہ ہوں وہ سب اس جنگل میں جانا پسند کرتے ہیں اور میں ان کو لے جانے میں بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہوں اور میں وہاں بھی جانا چاہتا ہوں کیوں کہ مجھے بھی وہ جگہ بہت اچّھی لگتی ہے اور اس لیے میں وہاں اکثر و بیشتر جایا کرتا ہوں چھٹیوں میں جایا کرتا ہوں اس کے علاوہ اگر کوئی دوست وغیرہ بلا لیتا ہے پھر جایا کرتا ہوں اور بہت اچّھا لگتا ہے وہاں جاکر مجھے